آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی آپ نے مجھے گھر تک چھوڑا میٹرو بھی بند ہو چکا تھا کوئی گاڑی نہیں مل رہی تھی جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہو رہا تھا اتنے میں آپ سے ملاقات ہوئی آپ نے ہاں بھری چھوڑنے کے لیے تو آپ کا بہت بہت شکریہ چلیے اب پانی تھوڑا لے لیجیے تھوڑا سا کچھ تھوڑا سا لے لیجیے زیادہ کچھ نہیں پانی تو لے لیجیے ایسے آج کے حالات بہت خراب ہیں آئے دن تو سنتے رہتے ہیں کہ ٹیکسی ڈرائیور ہو یا کوئی اور گاڑی کے ڈرائیور ہو وہ کسی کوئی پبلک کو سوار کر کے لے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ چھین چھوڑ کرتے ہیں تو یہی بہت سارا یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ڈر بھی رہتا ہے کہ پتا نہیں ہمارے ساتھ بھی اس طرح کا حادثہ ہو جائے تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن آپ نے ہمیں بہت آسانی سے اور بہت اچھے انداز میں آپ نے ہمیں ڈرائیو کیا بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ سفر کر کے تو آپ کا بہت بہت شکریہ پھر کبھی موقع ملا تو ان شاء اللہ آپ کو ہی یاد کیا جائے گا جی جی بالکل ٹھیک ہے خدا حافظ